हल्लो मां सोनिया कुंदवानी पई ॻाल्हायां लक्की रेस्टोरंट हा एक्चुली ए न मुंहिंजी गुड़िया जो बडे अचण वारो आहे त मूंखे कुझु डिशिस ऑडर करिणा हुया त तव्हांजे रेस्टोरंट में छा छा सुठो मिलंदो आहे अच्छा पड़वाली रोटी ऐं मरघानो साकु इहो फ़ेमस आहे अच्छा तव्हांजो इहो फ़ेमस आहे पड़वाली रोटी ऐं मरघानो साकु त इहो भले तव्हां ए न पार्सल कजो मुंहिंजे लाइ हिक हिक डिश पर उन खां अलावा बि ॿ टे डिशूं मां तव्हांखां ए न घुराईंदसि त तव्हां मूंखे डिस्काउंट छा ॾई सघंदा जीअं की हीअंर मुंहिंजी गुड़िया जो बडे आहे न त असां पंजवीह खां टीह खनि पर्सन हुंदासीं टीह माण्हूं खनि पंजवीह टीह माण्हूं त उन हिसाब सां मां तव्हांखां टीह चालीह खनु प्लेशियूं घुराईंदसि त तव्हां केतिरो डिस्काउंट ॾींदा मूंखे अच्छा हा अगरि तव्हांजी डिशूं सुठियूं थियूं हुजनि स्वादिष्ट थियूं हुजनि पियूं त मां तव्हांखे ऑडर कयां थी पई ऐं प्लस में तव्हां मूंखे डिस्काउंट बि सुठो ॾियो तिया पिया त ॿिए दफ़े कॾहिं बि मुंहिंजे घर में कुझु बि प्रोग्राम हुंदो बडे वगै़रह एनीवर्सरी कुझु बि पार्टी फ़ंक्शन त मां तव्हांखे ऑडर ॾींदमि त उन हिसाब सां तव्हां ए न कॉलेटि कॉन्टेटी जीअं स्वादु हुजिणो खपे श़इ में ऐं डिस्काउंट सुठो त तव्हां मूंखे ॾींदा ॿिए दफ़े मां तव्हांखे ई ऑडर ॾींदसि वरी

न त पोइ मां तव्हांखे मुंहिंजी गुड़िया जी ए न बडे डेट डे एंड डेट ॿुधायांव थी पई त उनजे हिसाब सां मां तव्हांखे ऑडर बि कंदीमाव डिशिस जीअं तव्हां मूंखे ॿुधायव तव्हांजी फ़ेमस डिश जीअं पड़वाली रोटी ऐं मर्घानो साकु आहे हिक ॿ डिश हिक ॿ प्लेटूं उहे बि तव्हां भले मूंखे पार्सल करे ॾिजो उन खां अलावा बि मां तव्हांखे ॿियू सभु कोई बि डिशूं जेके सुठियूं आहिनि तव्हांजे रेस्टोरंट मां अची करे विज़िट करे ऐं ओडर ॾई वेंदीमाव पोइ तव्हां मूंखे टाइम ते हू श शयूं हू डिशूं पहुचाए छॾिजो ऐं ॿियो कुझु तव्हांजे रेस्टोरंट जो फ़ेमस ऐं स्वादिष्ट जेको कुझु हुजे त तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा अहिड़ो कुझु अच्छा हा त अगरि तव्हांजे रेस्टोरंट जो पाव भाॼी ऐं पुलाव बि फ़ेमस आहे मशहूरु आहे त उहो बि तव्हां भले हिक ॿ प्लेट हू बि पार्सल करे छॾिजो ऐं ॿियो कुझु मिठे में डेजर्ट वग़ैरह अच्छा जीअं पंहिंजा सिंधीयुनि जा बि ए न मिठे में डेजर्ट वग़ैरह ईंदा आहिनि जीअं त गजरुनि जो सीरो हूंदो आहे माज़ून वगै़रह हू बि तव्हां रखंदा हूंदा न हा अगरि जीअं पाण ए न ॿियूं डिशूं घुरायूं था पिया उन सां गॾु गॾु तव्हां ही मिठे में बि ए न हिक ॿ डिश ठहाराइ छॾिजो सुठी थोरी टेस्टी करे जीअं गजरुनि जो सीरो आहे माज़ून वगै़रह आहे गुलाब जामुन ओके ठीकु आहे जय झूलेलाल